सहरसा जिला मे जे छै ने बहुत नीक व्यवस्था छै और सबकिछु के तैयारी भए सकै छै कॉलेज बहुत अच्छा छै पहिने रहै की जे बीएड सबकेँ तैयारी नहि होइत रहै आब बीएडो के तैयारी होइ छै सब मास्टरी सबकेँ तैयारी भए रहल छै तै दुआरे की सहरसा जिला मे शिक्षा के बहुत वृद्धि भेलैहँ और बढ़िऑं बढ़िऑं कॉलेजो सब छै और इसकुलो सब छै बच्चा के लिए बहुत नीक व्यवस्था छै और खेलकूदकेँ भी व्यवस्था भेल छै आब पहिने त बहुत अथी रहै मगर आब बढ़िया भए गेलैहँ टीचरो सब बहुत भए गेलैहँ आ टीचर सब बढ़िऑं बढ़िऑं पढ़ैबितो छै तैयारियो करबै छै तै दुआरे से हमहुसब करै छी करै छी तैयारी करब और आगाँ अहुसबकेँ कहै छी अहुसब जॅं तैयारी करब तऽ चलि आयब एतै आर बढ़िऑं बढ़िऑं टीचर सब छै और बढ़िऑं शिक्षा दै छै जे बढ़िऑं अहाँसब पढ़ु और खेलकूद के भी व्यवस्था छै टीचर हमरासबकेँ बहुत अच्छासँ पढ़ाबै छै सबकिछु के तैयारियो करै छै हमरासब के लिए तै दुआरे अहुसब आयब तैयारी करब तैॅं कहै छी